जय झूलेलाल मूंखे नंढे हूंदे खां बागवान वणंदो आहे मां पंहिंजे घर जे पधर में बागवान ठाहियो आहे उनमें किस्मनि किस्मनि जा पौधा पोखिया आहिनि ऐं उनखे रोज़ सुबुह ऐं शाम जो पाणी ॾींदी आहियां ऐं अठनि ॾींहंनि में हिक दफ़ो कीड़ा मारण जी दवा बि हणंदी आहियां ऐं उन्हनि जी रोज़ साफ़ सफ़ाई बि कंदी आहियां ऐं मुंहिंजे बागबान जे आस पास पाणी जमा थी वेंदो आहे त उओ साफ़ करे बागबान जे आस पास कीड़ा मारण जी दवा हणंदी आहियां ऐं जेके जेकियूं ऐं पखी पौधा जा पन खाई पौधनि खे नष्ट करे छॾींदियूं आहिनि त उनखां बागवान जो बचाव करण जे लाइ मां बागवान जे मथां जाली हणाइ छॾींदी आहियां ईअं बागबान जो अ बचाव थी वेंदो आहे मूंखे बागबान सां प्यार आहे मूंखे गुलाब जी ख़ुशबू वणंदी आहे ब अहिड़ीअ तरह केतिरियूं समस्याऊं जो सामनो करणो पवंदो आहे जय झूलेलाल